अच्छा नंबर लखाना तुस लखाई लैओ नंबर रिसेप्शनिस्ट फोन करना तुसें ते ओह् तुहाडा नंबर लिखी ओड़गी

ओह् साड्ढे ओह् ते साइट उप्पर लब्भी जाना थुआनू डॉक्टर निखिल शर्मा न्यूरोलॉज़िस्ट अस बैठे दे होंदे रातीं शामीं पंज बजे दा

हां हां ओह्दियां रपोटां कन्नै लेई आएओ तुस नेईं ते मुश्कल होई जंदा ऐ ओह् बी रपोटां कन्नै लेआनियां पंज टू छे चार टू पंज आई जाएओ तुस आई जाएओ हां ते फीस थुआनू पता ई ऐ साढ़ी किन्नी ऐ एह् ज्हार रपेआ फीस ऐ साड्ढी हां हजार रपेऽ बी ऐ हां जी हून ज्हार रपेऽ करी ओड़ी दी ऐ पैह्लें साड्डे सत्त सौ ही चलो किन्ने बजे तक आह्गे तुस दस्सी ओड़ेओ चार बजे तक निकली जंदे न अच्छा आई जाह्गे एह् अस शास्त्री नगर बौंह्दे न

हां शास्त्री नगर च ठीक ठीक